जय झूलेलाल भाभी हा तव्हां ॿुधायो घर में सभु कीअं आहिनि भईया ॿार एकदमु मस्तु ॾिसो था तव्हां हिन गुड़िया जी साहेड़ियूं अचनि थियूं बिल्डिंग में रोज़ु मिलणु करणु कीअं त रवाज़ मटिया अथऊं छा त मार्डन लॻियूं पयूं आहिनि ज़माने खे दोष न थो ॾेई सघिजे पहिले त असां बि इहे पतली पतलूनू इहे कुर्ता सभु त असां बि पाता आहिनि फिरी फिरी उहे ई त रवाज़ अचनि था खाली थोरा अलॻि था थी अचनि हा बराबरि था ॿुधायो मटिजी था अचनि उहे ई कुर्ता पाइनि थियूं स्कर्टनि ते पतलूनुनि ते मिड़ेई पाण खे मार्डन थियूं सॾाइनि अॼुकल्ह जूं छोकिरियूं हा जिते ॾिसो इहो ई लॻो पियो आहे अलॻि अलॻि त्योहारनि ते जॾहिं अचे थी काई न काई त्योहार त तीअं सेॼ वॻा पाए संभड़नि थियूं हाणे चेटीचंड ते ॾिठव कीअं मस्तु मस्तु सभिनि टोपियूं सॼायूं हुयूं तव्हां जी गुड़िया बि त वई हुई मस्तु मटकीअ खे बि कपिड़नि वांगुरु सजायो हुयईं पोइ भाभी हलो न असां बि इन्हनि वांगुरु मस्तु मार्डन थियूं असां बि केॾीमहिल कोई वॾो चवंदो त असां बि चवंदासीं त इहा पतलून ई त पाती आहे पिलाज़ो छो था सॾायूं असां बि चवंदासीं पतलून ऐं कुर्तो ई पातो आहे फैशन आहे न अॼु जो भाभी ऐं रंगुबिरंगी मस्त थो लॻे न सॼो यको हिकु ड्रेस थी लॻे उहा बि उन कॉर्ड सेट ते स्कार्फ पायो न त कोई थोरी चवंदो तव्हां वेस्टर्न ड्रेस पाती आहे जामु सुठो थो लॻेव हलो त थोरी ख़रीदारी करे अचूं जेको कराए करे भाभी शादीअ ते वञे थो पाण ई माण्हूं मुंझी थो वञे भई ईअं नईं शादी कयलु आहे किन इहो इन जी ससु आहे ससूं बि अॼुकल्ह केॾियूं मार्डन थी थी अचनि इहे कलर थियूं कराइनि त ख़बर थोरी थी पवे इहे ॿुढियूं आहिनि ससूं आहिनि उहो त समुझां थी भाभी सभु खाली हाणे हिननि ॻाल्हियुनि जो ई रहियो आहे नैचुरल ब्यूटी त हली वई आहे हलो केॾीमहिल टाइम कढी करे असां बि थोरी ख़रीदारी करे अचूं पार्लर में ॻाल्हाए अचूं हाइलाइट्स लाइ असां बि तव्हां जी ऐं मुंहिंजी गुड़िया वांगुरु चिमकऊं न थोरो ॾिसो तव्हां जी गुड़िया खां थोरी ॼाण वठोसि ख़रीदारी जी जीअं जीअं ॿुधायव त हलूं था रखां थी भाभी पोयां दरवाज़े ते कोई आयो आहे पोइ ॻाल्हायांव थी जय झूलेलाल भाभी